हम मध्यम पीढ़ीक हिस्सा छी आओर पुरान पीढ़ी एहन यऽ जे आब लगभगमे खतम भऽ गेलैया आओर ई नब पीढ़ीमे सभ किछु खतम भेल जाइया धीरे धीरे बहुत किछु एहनो अइ जे अभी यऽ लेकिन धीरे धीरे हमरा लागैया ओहो खतम भऽ जायत तकर बाद पूरे नब पीढ़ीक शुरुआत भऽ जायत